हा मां दिल्लीअ सां आहियां मूंखे पंहिंजो शहर दिल्ली ॾाढी वणंदी आहे छो की हिते ॾाढो कुझु मशहूर आहे जीअं की दिल्लीअ जो खाधो हिते कई प्रकारनि जो खाधो मशहूर आहिनि जीअं की मोमोस थी विया चोमिन थी वेई बर्गर थी वियो पिज़्जा थी वियो ही सभ दिल्लीअ में ॾाढो खाईंदा आहिनि ऐं हिते ॿियो बि अलॻि अलॻि प्रकारनि जा खाधा मिलंदा आहिनि ऐं दिल्लीअ में घुमण लाइ जॻहियूं काफ़ी आहिनि जीअं हिते क़ुतुब मीनार इंडिया गेट लाल क़िलो पुरानो क़िलो ऐं इतिहासिकु जॻहियूं घुमण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं हिन जॻहियुनि घुमी करे असां खे पुरानी इतिहासिकु ॻाल्हियूं जो बि ज्ञान मिलंदो आहे ऐं हितां जी मार्केट बि ॾाढी सुठियूं सुठियूं आहिनि सभ प्रकारनि जी शयूं असां खे हि हिते असानी सां मिली वेंदियूं आहिनि हिन सभ जे करे मूंखे पंहिंजो शहर दिल्ली ॾाढी वणंदी आहे